अॼुकल्ह जेकी नईं पीढ़ी आहे उहा ॾाढो नौकिरी जे बारे में परेशान रहंदा आहिनि छो की अॼुकल्ह जा ॿार हेतिरी पढ़ाई त कंदा आहिनि पर उन में उन्हनि खे सुठी नौकिरी न मिलंदी आहे हेतिरा पैसा लॻाए लॻाए जेकी पढ़ाई था करनि पर हुन जे हिसाब सां उन्हनि खे न तंख़्वाह मिलंदी आहे न छा थींदो त ॿार ॾाढा परेशान थी वेंदा आहिनि डिप्रेशन में बि वेंदा आहिनि ॾाढो सोचंदा रहंदा आहिनि उन्हनि जे बारे में की असां किथे नौकिरी कयूं छा कयूं कहिड़ा क ॿार त नौकिरी न कंदा आहिनि जंहिंजो बिजनेस हूंदो आहे या कंहिंजो कमु हूंदो आहे त उहे पंहिंजो दुकानु बि संभालनि पर जेको ग़रीबु माण्हू आहे हो नथो करे सघे हेतिरी पढ़ाइयुनि में पैसा था लॻाइनि त उहे सोचंदा ई रहंदा आहिनि की असां छा कयूं छा न कयूं नौकिरियुनि जे बारे में मतिलबु अलॻि अलॻि तियारियूं था करनि सरकारी नौकिरी जी पी ओ जी बैंक वग़ैरह में बि ट्राए था करनि पर हो तॾहिं बि ॾाढी महिनत खां पोइ न लॻंदी आहे छो की जनरल कैटेगरी आहे हुन में एतिरो नंबर न ईंदो आहे ऐं लोअर कास्ट में नंबर अची वेंदो आहे पर जनरेशन जे हिसाब सां माण्हू ॾाढो परेशान रहंदा आहिनि की असांखे हीअ नौकिरी खपे माण्हू कोशिशि कंदा रहंदा आहिनि की असांखे सरकारी नौकिरी मिले पर अॼुकल्ह सरकारी नौकिरी त न प्राइवेट बि न मिलंदी आहिनि पंहिंजी हिसाब जूं ऐं सरकार खे थोरो सो आरक्षण वारो कमु सही करिणो खपे जंहिंजे करे माण्हू जेका परेशान आहिनि नौकिरियूं नथी लॻनि जनरल कैटेगरी वारा आहिनि उहे सोचंदा ई रहंदा आहिनि की असांखे नौकिरी कीअं मिले छो की किथे न किथे हिते इहे रहिजी वेंदा आहिनि की जनरल में ईंदा आहियूं त किथे न किथे मात खाई वेंदा आहियूं ॾाढी पढ़ाई पढ़ाई करण खां पोइ बि माण्हू सोचंदा रहंदा की असां छा कयूं छा न कयूं हेतिरा तरीक़ा मतिलबु अलॻि अलॻि सरकार खे थोरो सोचणो खपे की हिकु कैटेगरी कबी आहे की माण्हू कहिड़ो हुशियारु आहे त तॾहिं बि नंबरनि सां आरक्षण में अची करे उहे नंबरनि सां रहिजी वेंदा आहिनि हिन करे थोरो सरकार खे बि एफर्ट विझिणो खपे ऐं ॿार त पंहिंजो सोचंदा ई आहिनि की सुठी तंख़्वाह मिले ऐं सुठो रोज़गारु मिले त अॻियां ज़िंदगी सफली वञे